जोंनि जोंनियाथ' गामियारि जोंना टाउन गैया जोंना बिदिनो गामिनि बानायनाय फिसा बाजार दङ जोंनि खाथिथाराव बेवहाय आङो मोजां मोनो जोंनि गामिनि गासैबो मानसिफोरा बेवहाय गाव गावनि न'आव मोननाय मैंग थाइगं बिदिनो न'आव मोननाय दाउफोर अमाफोरखौ गोदानानै लाबोयो फानो बेहाय गामि गामिया जोंहा हाग्रा खाथि बेनिफ्राय हाग्रानिफ्राय बिदिनो मैगं खानानै बे दिंखिया मैगं बिदिनो हाग्रायाव मा मोनो मैगं बेफोरखौ लाबोजोबो ओमफ्राय बेयाव फानफैयो नोंनो मा नांगौ माने मोनफ्रामजोबोआनो बे गामियाव ओमफ्राय फानो बेहाय बेहाय खम बेसेनावनो मोनो बेनिफ्राय बिदिनो गासैबो माने मिलायनानै सोलायलायनानै बेहाय नोंनाव गैयिखौ बेयाव माने मोनो बेयाव आंनाव थानायखौ आं फानहैयो बिदि बिदिनो जोंनि गामिया सोलियो बिनि थाखाय आङो बेखौनो मोजां मोनो ओमफ्राय टाउना गोजान जायो अब्लाबो टाउनखौ आं मोजां मोनो बिदिनो बेरायनो बिदि मोजां मोनो